मुझे सभी के सभी श्रेणी के गाने बहुत ही पसंद आते हैं और मैं सबको सुना इक्वली पसंद करती हूँ लेकिन रही बात कुछ पसंदीदा गानों की तो मुझे अरिजीत सिंह के गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं जो की सैड सोंग्स होते हैं तो मुझे सैड सोंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और जब मैं दुखी होती हूँ तो और तब वो गाना मतलब ऐसे सुनती हूँ तो एक अलग सा इमोशन होता है एक अलग सी चीज होती है जब मैं उन्हें सुनती हूँ और जो सैड सोंग्स है तो उनके अंदर इमोशन बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं दूसरा है कि मुझे एनर्जेटिक सोंग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि जब भी मैं मुझे नाचने का शौक बहुत ही ज़्यादा है और जब मैं खुश होकर डांस करती हूँ तो मुझे उसके लिए एनर्जेटिक सोंग्स चाहिए होते हैं जिनसे मैं डांस कर सकूँ मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं वो वाले गाने और मैं उन्हें कहाँ सुनती हूँ तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ जैसे कि ट्रेन मैं जब मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ या फिर कहीं फ्लाइट्स में जाती हूँ बसेस में जाती हूँ तो जब हम अकेले बैठे रहते हैं जब मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ तो बाहर का नज़ारा और उसके साथ साथ हमारे पसंदीदा गाने ये दो का जो कंबीनेशन बनता है ना तो वह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और मैं ज्यादातर क्या करती हूँ या तो वहाँ सुनती हूँ या फिर अगर कई बार ऐसा होता है कि मेरा गाना सुनने का बहुत ही ज़्यादा दिल करता है तो मैं मेरे रूम में आकर हेडफोंस लगाकर अकेली गाने सुनती हूँ और मुझे उनको सुनने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है